میں نے ابھی کچھ دن پہلے یعنی ایک ہفتہ پہلے اوشا کمپنی کا ایک پنکھا خریدا پنکھا دیکھنے میں کافی اچھا لگا کمپنی کا نام بھی معلوم تھا اور کمپنی کا نام سنا بھی ہے لیکن پنکھے میں مجھے کئی کمیاں نظر آئی سب سے پہلی تو کمی یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے لایا ہوا کے لیے لائے وہ ہوا ہی نہیں دیتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کافی آواز بھی آتی ہے ایک طرح کی نہیں بلکہ دو دو طرح کی آوازیں آتی ہیں اور اندر سے جو اس کو کھول کے دیکھا اس کی اس کی لوکیشن بھی تھوڑی اچھی نہیں لگ رہی تھی اندر سے باہر سے کنڈیشن ٹھیک تھی تو اس لیے مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا اور بہت طبیعت پر بہت گراں محسوس ہوا کہ اس پنکھے کو لیا کے آیا ہوں میں آئندہ یاد کر رہا ہوں کی اس طرح کا پنکھا نہیں خریدا جائے گا اچھا پروڈیکٹ اچھی کمپنی دیکھ کر کوئی سامان خریدا جائے گا